ہیلو کیا میں سویگی کسٹمر سروس سے بات کر رہی ہوں میرا نام اصفیہ ہے اور میں نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایک آئیس کریم آرڈر کی ہے وہ آئیس کریم کچھ اِس حالات میں مجھے ریسیو ہوئی ہے جس کو میں بیاں نہیں کر سکتی وہ آدھے سے زیادہ ڈبے سے باہر گر گئی تھی ڈلیوری بوائے نے آتے آتے کافی وقت لگایا ہے جس سے میرا کافی وقت ضائع ہُوا ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا یہ واپسی کا کوئی پالسی ہے جس کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں یا آرڈر واپس کرنے کرنا ممکم ہے اگر جو ممکن ہے تو پلیز مجھے بتا دیجیے میں یہ آرڈر سے بالکل مطمئن نہیں ہوں یہ آرڈر مجھے کچھ اِس حالت میں ملا ہے کہ میں ایک نوالہ نہیں کھا سکتی ہوں مجھے اپنے آرڈر سے بالکل خوشی نہیں ہوئی ہے میں کافی اُداس ہوں اپنے آرڈر سے سے